हमारे आस पास जगदीशपुर में है मंदिर बाबा समाधि बाबा का वहाँ हम लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ है शिव जी का मंदिर है दुर्गा मैया का मंदिर है राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर है तो हम लोग वहाँ अक्सर जाया करते हैं दर्शन करने के लिए घूमने के लिए और वहाँ भी जाते हैं मछली शहर जाते हैं कपड़ा लाने बच्चों के लिए जैसे हुआ और हम लोगों के लिए हुआ वहाँ जौनपुर में भी जाते हैं जौनपुर में वहाँ चौकिया धाम वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं और मार्केट भी घूमते हैं बनारस भी जाते थे अभी महाशिवरात्रि पर हम लोग गए थे बनारस बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने बहुत भीड़ थी वहाँ बहुत अच्छा लगा घूमते हुए तो वहाँ भी जाते हैं मतलब बहुत जगह होती है कि हम लोग जाते हैं अक्सर जाते हैं घूमने टहलने के लिए अभी हाल में ही हमारे मामा के यहाँ शादी था तो हम लोग गए थे बनारस सॉपिंग करने मार्केट में गदोलिया में तो हम लोग वहाँ गए थे मतलब परिवार के साथ ही गए थे बच्चों के लिए भी लिए कपड़ा अपने लिए भी साड़ी वाड़ी लिए सब उनके और इधर भी जाते हैं इधर बादशाहपुर भी जाते हैं साड़ी वाड़ी लेने मतलब जब भी कोई फंक्सन पड़ता है तीज त्यौहार आता है तो हम लोग जाते हैं बहुत जगह हम लोग दर्शन करने घूमने जाते हैं बहुत हम सब घूमते हैं परिवार के साथ सब लोग जाते हैं यहाँ भी है दुर्गा देवी मंदिर है वहाँ भी हम लोग जाते हैं दर्शन करने मतलब जहाँ जहाँ जानते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं आस पास हम लोग दर्शन कर के आए घूम के आए सॉपिंग कर के आए बच्चों के लिए अब त्यौहार भी आ रहा है तो हम लोग भी जाएँगे अभी सॉपिंग करने बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए कपड़ों की अपने लिए परिवार के लिए मम्मी पापा मतलब सभी लोग हैं जाते हैं सब लोग और यहाँ पर भी है मतलब जौनपुर में भी चौकिया धाम है और मतलब और कहीं भी जगह है तो हम लोग जाते हैं घूमने टहलने के लिए जैसे इधर हुआ मतलब इधर बादशाहपुर मछली शहर और बरही पान मतलब जहाँ जहाँ भी है हम लोग जाते हैं सब परिवार के साथ बहुत घूमते हैं इंजॉय करते हैं अच्छा लगता है घूमना तो वही सब करते हैं जा कर सॉपिंग अधिकतर करते हैं हम लोग यहाँ हमारे मतलब बग़ल में ही है बाज़ार है बंधवा बाज़ार वहाँ भी जाते हैं सॉपिंग करने के लिए मॉल खुला है तो हमें बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं अभी हाल में ही गए थे साड़ी लेने दो चार साड़ी लिए अपने लिए अच्छे से और बच्चे के लिए दिए थे फ्रॉक उराक सब अच्छे से और कपड़ा भी लिए थे वही बैग मतलब बहुत सारा सामान लिए थे मार्केट में जा कर यही सब करते हैं और यहाँ भी है बग़ल में मंदिर वहाँ तो अक्सर हम लोग जाया करते सभी लोग जाते हैं हम ही नहीं मतलब सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का दर्शन भी करना चाहिए घूमना भी चाहिए खेलने खुदना मतलब हर जगह जा कर जौनपुर में वहाँ गार्डन गार्डन भी घूमने जाते हैं मॉल भी घूमने जाते हैं होटल में भी जाते मछली शहर होटल है वहाँ है और विश्वनाथ ढाबा तो वहाँ हम लोग अधिकतर महीने में एक आध दो बार जाते हैं खाना खाने घूम टहल के आ जाते हैं फिर मेला वेला लगा तो हम लोग मेला भी जाते हैं सब कुछ हर जगह मतलब जाते हैं ये नहीं कि नहीं जाते हैं जाना भी चाहिए अच्छी बात है घूमना टहलना फिरना चाहिए अब होली आ रही है उसकी भी ख़रीदारी करने के लिए हम लोग जाएँगे मार्केट में परिवार के साथ शॉपिंग करेंगे त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार का शॉपिंग करना ही है बाक़ी सब सारा सामान भी लाना है यही एक हम लोग इस उद्देश्य से जाते हैं कि हर चीज़ मतलब अपना काम करें वहाँ पर जा कर जो हमारा कार्य है हम वहाँ पर जा कर करें कि यही नहीं हम को यही करना है इस लिए हम लोग जाते हैं कि थोड़ा खा पी लें और घूम टहल लें अभी दवा लेने भी जाते हैं बच्चा अधिकतर बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ मछली शहर है ब्लॉक हमारा वहाँ हम लोग दवा वाले में जाते हैं हमारी भी तबीयत ख़राब थी थोड़ी तो हम भी वहाँ गए थे दवा लेने दवा भी खाए एक दो महीने दवा चली दवा ले कर आए बच्चे बीमार होते हैं तो वहीं जाते हैं यहीं यहाँ भी जाते हैं बंधवा बाज़ार भी जाते हैं मछली शहर भी जाते हैं दोनों जगह जाते हैं मतलब जहाँ बच्चों की दवा हो सकती है अच्छे से वहाँ हम लोग जाते हैं और कुछ नहीं